ورزش سے صحت اچھی رہتی ہے جسم مضبوط رہتا ہے اور دماغ صحت مند رہتا ہے اور اس ورزش میں دوڑنا بھی شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑ کر چلے جاتے ہیں روزانہ ہم کئی کئی کلومیٹر تک دور دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور جہاں تک بات چوٹ لگنے کی ہے تو جب میں دوڑنا شروع کر رہا تھا اور جب میں دوڑنا سیکھ رہا تھا تب اس وقت بہت چوٹ لگتی تھی اس وقت خود کو سنبھالنے کے لیے میں بہت آہستہ آہستہ دوڑتا تھا اور دھیرے دھیرے دوڑتا تھا اس طرح میں پھر اپنے اوپر قابو پاتا چلا گیا اور میں بہت اچھی طرح دوڑنے لگا دوڑنا ایک بہت ہی زیادہ مفید عمل ہے اس سے جسم مضبوط رہتا ہے اور چوٹ لگنا ایک عام بات ہے چوٹ لگتی ہے تو خون بھی نکل جاتا ہے اور اس وقت ہم مرہم لگا کر یا دوائی کھا کر پھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے دوڑنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور مجھے دوڑنے میں بہت مزا آتا ہے ابھی ابھی میں کبھی کبھار دوڑتے وقت گر بھی جاتا ہوں چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو اس وقت میں خود کو بہت مشکل سے سنبھال پاتا ہوں لیکن جب آپ کو کسی کام کی عادت ہو جائے تو پھر وہ کام آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے